हमारे क्षेत्र में बहुत सारे चिड़िया पक्षी और फिर उसके बाद हैं तो हमलोग बहुत सारी चिड़िया रोज़ देखते हैं जैसे तोता हो गया और मोर हो गया और कोयल कोयल की आवाज़ तो काफ़ी खूबसूरत लगती है बोलती है और फिर उसके बाद बहुत सारे पक्षी हैं गौरैया है जब वह वह लोग आते हैं ना हमलोग के यहाँ मतलब छत पर आते हैं बाहर आते हैं तो हमलोग उनको ऐसे दाने वग़ैरह डाल देते हैं तो वह लोग और और सारे आते हैं ढेर सारे तो हमलोग वीडियो भी बनाते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं अच्छा लगता है देखकर काफ़ी और फिर उसके बाद जब हमलोग सुबह सोकर उठते हैं तो चिड़िया की आवाज़ आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है और हमलोग तो बरसात के टाइम जैसे बारिश के टाइम मोर वग़ैरह आते हैं फिर वह लोग जब ऐसे अपना पन्ख पूरा फैलाकर मोर जब फैलाकर ऐसे नाचते हैं मतलब ऐसी गोलाई में फिर बहुत अच्छा लगता है देखने में वीडियो हमलोग क्लिक करते हैं फ़ोटो भी क्लिक करते हैं बट यह है वह लोग हमलोग को देखकर भाग जाते हैं हमलोग उनके पास नहीं जाते पक्षी हैं तो पास तो जाएँगे तो भागेंगे ही तो दूर से ही हमलोग देखते हैं कौवा है कोयल है बहुत सारे कबूतर हैं और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं बहुत अच्छा लगता है देखकर हमेशा आते रहते हैं और इस टाइम तो हमलोग अभी गर्मी है तो फिर हमलोग वह बाहर अपनी छत के ऊपर बाहर उन लोगों के लिए पानी भी रखते हैं मटका में पानी रखते हैं ताकि उन लोग पी लें आकर फिर और शाम के टाइम भी वह लोग अपने घोंसले में जाते हैं कहीं हमलोग के यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं बगीचे हैं तो वहाँ पह उन लोग का घोंसला रहता है उनके बच्चे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं छोटे छोटे रहते हैं तो उनको भी हमलोग जाते हैं देखते हैं वीडियो बनाते हैं और फिर दाना वग़ैरह डालते हैं वह लोग खाते हैं हैं काफ़ी छोटे ही रहते हैं दाना वग़ैरह तो ज़्यादा नहीं खा पाते पर फिर भी खा ही लेते हैं फिर शाम को वह लोग तो घोंसले में जाते हैं और वह फिर जब पक्षी वह लोग लड़ाई भी करते हैं तो वह भी हमलोग देखे हैं वहीं पेड़ मतलब बगीचे में हमलोग जाते हैं शाम को या दोपहर में घूमने टहलने के लिए हवा लेने के लिए तो बगीचे में वैसे भी तो नेचुरल हवा लगती है तो फिर जाते हैं हमलोग तो पक्षियों को हमलोग लड़ते भी देखे हैं वीडियो भी बनाते हैं इधर लड़ते हैं और यह हमलोग के यहाँ बगल में मेरी एक आन्टी हैं वह उनके यहाँ तो तोता है वह लोग तोता पाली हैं बहुत अच्छा लगता है उस मतलब कुछ भी बोलने पर वह रिकॉर्ड करके बोलता है तोता देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है उसका नाम भी रखा गया है और मोर तो हमेशा देखने को मिलता है मोर तो काफ़ी आते रहते हैं हाँ आते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है हमलोग के बगीचे में जो हमलोग का बगीचा है और हमलोग के मतलब आसपास पड़ोस में काफी पेड़ वग़ैरह हैं आम का पेड़ है अमरूद का पेड़ है और ऐसे अनार का पेड़ है बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं तो वहाँ पर आते रहते हैं वह लोग और मोर बोलते भी हैं काफ़ी तेज आवाज़ में वह लोग बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है सुनकर भी और देखने में तो खूबसूरत वाकई में है ही वह मोर और फिर उसके बाद चिड़िया अलग अलग चिड़िया आती हैं बरसात में एकदम छोटी छोटी चिड़िया आती हैं और फिर कभी कभी दिन में तो हमलोग को उल्लू भी दिख जाता है लोग बोलते हैं उल्लू रात में ही देख पाता है दिन में नहीं तो हमलोग को रात में भी उल्लू देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और उल्लू तो हमलोग वैसे जानते नहीं हैं उल्लू वैसे दिन में देख तो नहीं पाता है फिर भी पेड़ पर आ जाता है हमलोग के यहाँ बगीचे में पेड़ पर बैठा रहता है और फिर उसके बाद हमलोग उसको देखकर ऐसे इधर उधर कुछ बोलते भी हैं फिर वह भाग जाता है और कोयल तो बोलती है फिर हमारे यहाँ के बच्चे जो होते हैं वह भी ऐसे ही कोयल के जैसी आवाज़ निकालते हैं फिर कोयल और तेज बोलती है बहुत अच्छा लगता है जब बोलती है तो ऐसे बहुत सारी चिड़िया हैं पक्षियाँ हैं हमलोग के यहाँ हमलोग के यहाँ काफ़ी लोग जो है पक्षी पालते भी हैं और जैसे यह तोता हो गया और मुर्गा वह हो गया यह सब और मुर्गा तो रोज़ सुबह सुबह चार बजे के लगभग मॉर्निन्ग में बोलता भी है बहुत अच्छा लगता है बोलता है तो फिर सुबह ऐसे चिड़िया जब हमलोग सोकर उठते हैं न नेचुरल एकदम आवाज़ आती है काफ़ी खूबसूरत लगता है उसकी आवाज़ से ही काफ़ी लोग तो ऐसे ही उठ जाते हैं